इसकुल कॉलेज मीटिंगमे जैसँ कि यही कि अहाँके के कोनो कॉलेज कोर्स कोर्सके जानकारी अच्छे अच्छे कलाकार कला कलाकारके मदति मदति करयके ओहिके कलाकारके लिये मानि लिअऽ कोनो लक्ष्य कए कऽ चाहय छी ड्रॉइंग ड्रॉइंग बनबयके रुचि सभके रहय छै से हमरो छै छै रुचि ओ रुचि जे ड्रॉइंग ड्रॉइंग बनबयके अपन हम सभके सभके ओ लक्ष्य होइ छै जे कि ककरो अच्छा लगय छै ककरो नहि अच्छा लगय छै ड्रॉइंग हमहुँ बच्चे बच्चे काल बच्चा काल कॉलेज इसकुल इसकुलमे बनबय सिखय सिखय छै कॉलेजमे बच्चा बच्चाके ड्रॉइंग बनेने अच्छा लगय लगय छै शुरुहेसँ मतलब ड्रॉइंग ड्रॉइंग एसन छै कि अपन बनाके फेर कोइ चीज राखिके राखिके बनाय अपन मनके सन्तुष्टि मिल जाइ छै लेकिन इसकुल कॉलेजमे सबसँ अच्छा चुनय लेल अपना प्रदर्शित भी करल जाइ छलय छै